हेलो हँ हम दोकनदार बोलैत छी जे लेबै से मिलत अहाँके कोन चीज लेबे के हवऽ चौआलिस रूपये किलो हय केतना लैके हय जे रेट रहत अहाँकेँ ओहे ने मिलत

दोकान अहाँ कऽ दू रुपआ कम करि देब केतना लैके हवऽ कै किलो लेबै के हवऽ तीसो रूपये बला हवऽ चालीसो रूपये बला हवऽ पैंतालिसो बला हवऽ कोन लेबै ले लू केतना लेबै केतना दी आंँय लै लिअ एगो बोरा लै लिअ तऽ दै देबै आठ सए रुपआ ठीक ठीक हय ले ने जाउ ठीक ठीक हवऽ दोकाने पऽ हती आबऽ ले जावऽ ठीक हय दोकान पऽ तऽ उधार नगद होयते ने रहैत छै आ रेटो कम बेसी होयते रहैत छै हँ जेहन चावल लेबै अहाँ वैसन मिलत जे पसंद होयत अहाँकऽ ले लेब

ठीक हय आउ दे देम एक रूपआ कमे होय गेलै तऽ की होय गेलै ले जाउ ठीक ठीक ठीक हय रखु